सिंधीअ जी वैल्यू पहिरियों वधीक हूंदी हुई पर अॼुकल्ह न वॾा ई था सिंधी ॻाल्हाइनि त ॿार किथां सिखंदा घर में बि वॾा हिंदीअ में इंग्लिश में ॿारनि सां ॻाल्हाइनि था त सिंधीअ जी जेका वैल्यू आहे घटिजंदी थी वञे ऐं ॿियो ॿारनि खे मोबाइल पिक्चर ॾिसणु टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे जो हुननि खे को सिंधीअ में ॾिसण जो चांस ई नथो अचे छाकाणि त वॾनि खे ई कोन्हे त ॿारनि खे छा ॿुधाईंदा की तव्हां सिंधी आहियो सिंधी ॻाल्हायो सिंधीअ में पिक्चर ॾिसो प्रोग्राम ॾिसो टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे सभु कुझु इंग्लिश हिंदी इहे सभु ॾिसनि था मोबाइल ते दोस्ती यारी बि ईअं आहे ॿाहिरि ॿारनि जी त सिंधी कोई ॻाल्हाए ई नथो त सिंधी ॾींहों पोइ ॾींहुं पुठियां थी थींदी वञे ऐं सिंधीअ में जेकॾहिं असां वॾा पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं त उहो सिंधी बि सिखंदा ऐं उहो वेहनि ई नथा वॾनि सां त सिखंदा किथां हुननि खे पंहिंजी दोस्ती ऐं ॿियो मोबाइल ॿियों कांप्यूटर खपे जेको वेही ॾिसनि था उन ते सभु हिंदी इंगलोश इंगलिश इहे सभु प्रोग्राम्स वेठा ॾिसनि था सिंधीअ में त हुननि जो कुझु नालेज ई कोन्हे त उहो सिंधी सिखंदा किथां इन करे असांजी जेका सिंधी ॿोली आहे उहो ॾींहों पोइ ॾींहं पुठियां थी थींदी वञे ऐं ॿियनि सभिनी ज़ातियुनि जो अॻियां थो थींदो वञे